बेरोजगार आसा तांकां कामां दिवचें सगळीं भुरगीं शिकून शिकून घरा आसात तांकां कामां दिवचें आनी तांच्या शिक्षणां प्रमाणें तांकां नोकऱ्यो दिवंक जाय आनी सरकारानूय मातश्यो आपल्यो कंपन्यो मातश्यो वाडोवंक जाय मागीर सगळ्या भुरग्यांक कामाक लावचे खातीर कितें तरी खटपट करूंक जाय सरकारान